हमे जे उषा कम्पनीके पङ्खा लेने लियँ ने ओ ठीक नहि चलल खराब हो गेलँ बहुते बिजली बिल उठे लगलँ पूरा मतलब अच्छासँ नहि चललँ खराब हो गेलँ ओकरा मतलब बदलेमे लागतँ पैसोँ भी बर्बाद हो गेलँ अच्छासँ चललँ नहि थोड़ा दिन चललँ फेरो खराब हो गेलँ